बाजु जी हमर दोकान छै अच्छा कते पाइके कते दामके अच्छा तऽ पन्द्रह बीस हजारके लेबै अच्छा तऽ तखन अहाँ जे है आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आइ डी बैङ्क पासबुक चेकबुक ई सभ चीज जे है लऽके लऽके आएब तऽ हो जाएत इ एम आइ पर भी मिल जेतै ओहिमे तऽ अहाँ अपन कतेके किश्त जमा करबै आ ओएह तखन नओ सए नओ सए साढ़े नओ सए के पड़त ई लगभग धरु ने सत्रह महीना सत्रह महिनामे अहाँकेँ हो जाएत ई क्लियर आ ओकरा साथ जे है से आ ओहो देखि लेब पन्द्रह हजार अहाँ आइडिया रखले छी तऽ कए गो कम्पनीके है मोबाइल जैसे नोकिआ हइ सैमसंग हइ आओर भी हइ मोटरोला हइ एल जी हइ तऽ जौन चीज अहाँ पहले दोकान पर आके देखबै ने अच्छा अच्छा तऽ सैमसंगमे तऽ बड़ा फेसिलिटिज भी है एन्ड्रॉइड मोबाइल छै आओर आके शॉप पर जे देखबै तखन आओर भी आकर्षक लागत अहाँ मन बदलि भी सकैत छिऐ आओर तऽ अहाँ कखन एबै दोकान तऽ नओ बजे खुलि जाइत छै नओ बजेके बाद अहाँकेँ रातिके आठ बजेके बीचमे ओहि टाइममे आ सकैत छी नहि तऽ स्टाफो सभ रहैत छै आ हमहुँ जे है से मेन गद्दी पर बैसैत छी तऽ ओहि पर हो जेतै आ अगर मान लु हम कहीँ कोइ काजसँ मान लु जे बैङ्केमे ट्रान्जैक्शन जमा करै गेलहुँ ओहि बीचमे हमर स्टाफ भी अहाँ कहबै जे हुनकासँ बात भेल रहल हँ तऽ कोइ दिक्कत नहि होएत कल हँ हँ बिल्कुल कल जे छै से ठीक छै आएब अपने कल बुधवार छै बुध बुधवार छै अच्छा कहलि हंँ जे कागज कागज छै तऽ नोट कए लिअऽ हँ लिखल जाओ आधार कार्ड दू नम्बर पैन कार्ड चेकबुक आओर पासबुक जी ठीक छै धन्यवाद